हमरा बिहारमे सभ पढ़ि लिखिके बी ए पढ़ि लिखिके सभ फौजी इन्जीनियर टीचर आर सब बनै छै अपना बिहारमे बहुत तरहके अथी बनै हइ फौजी आर एस पी आर सब बनै हइ अपना बिहारमे बहुत तरहके ई एस पी आर फौजी टीचर आर सब बनै छै अपना बिहारमे पढ़ि लिखिके सभ सभ अपना बिहारमे पढ़ि लिखिके सभ बी टीचर फौजी इन्जीनियर कलक्टर सब बनै छै अपना बिहारमे सभ सभ डी पी सी आर सब बनै छै अपना बिहारमे पढ़ै लिखैके बहुत सुविधा हइ कॉलेजमे सभ पढ़ै छै अच्छासे सभ पढ़ै छै अपना अपना बिहारमे सुविधा हइ हइ कॉलेज आरके सब पढ़ै लिखै छै धिआपुतासभ सभ पढ़ि लिखिके सभ सभ अफसर सब बनै हइ अपना बिहारमे अपना बिहारमे पढ़ैके सभके सरकारी नोकरी कोइ टीचर बनल कोइ फौजी कोइ कोइ अथी कोइ एस पी कोइ अथी कोइ अथी कोइ फौजी सब बनल गन अपना बिहारमे सब पढ़ै लिखैके सुविधा हइ अपना बिहारमे